आच्चा आच्चा बबेनिफ्राय फन हरदोंमोन नोङो बिक्रमपुर पस्तअफिस मा जायगा बेंटल बिक्रामपुरनिफ्राय

ओमफ्राय दाथ' नोङो बे डकुमेन्टसा गोमानायनि उनाव नोंथ' बेखौ सोरनिबा आखायनिफ्रायथ' नागिरनानै मोना जिखिनि नोङो अफिसाव जोंनि पस्त आउटपस्ट अफिसाव जेखिनि नोङो फैनांगोन आरो नों एप्लिकेसन लानानै फैनांगोन मा मा गोमादों बेफोरखौ लिरनानै लानानै फैनानै जिखिनि नोंनि एड्रेस दिटैल गासैबो होफैनांगोन मानसिया खिन्थु फैथारनांगोन दे खोनाबाय जाय जायखिजाया नोंनाव गासैबो डकुमेन्टसफ्रा जेरक्स कपिफोर दंजोबोना गैया

औ फैसाया ओरैनो बेसेबांसो दंमोन औ होनबालाय नोङो एप्लिकेसन मोनसे लिरदो नोङो जिखिनि नोंनि डकुमेन्टसखौ मोनफिन्नांगौनि थाखाय एप्लिकेसन लिरदो ओमफ्राय नोंनि एड्रेस लिरना लाबोदो बबे समाव गोमाया बबे जायगायाव गोमाया बेखौ गासैबो डिटेल्स लिरना लाबोदो जोंनि अफिससिम लानानै फैदो नों फैनानै जोंनो बे माबाखौ होफैदो औ दे दे दे औ दे